गोवर्मेंटाके न्हू रुरल एरयासा कांय चोड डेवलोपमेंट ना आतां पब्लीक सर्वीस म्हणपाक गेले जाल्यार हिंगा रस्ते कांय सारकें आसना फोंड पडून आसा ते कोय फोंड पडोन मरताय मागीर मदें फोंडा पोड्याक इतू लोक हें जावान हॉस्पिटलांत आसता सो रोड सर्विसीस न्ह मागीर तेींग गार्बेज गार्बेज उडोवपाक लोक सामो रस्त्यार रोडून वयता तेंकां घोरान सारकें येना गार्बेज कलेक्शन सिस्टम ना मागीर हिंगा गटर जाय ते निवळ आस न् पावसा उदोख रस्त्यार येता आनी लांक जाय तो कस्तीक जाता हेल्थाचे म्हळ्यार रुरल एरियासान ते चड डेवलपमेंट आसना रस्ते आसन सारके कोण पडलो आसता आतां कोण बरो ना जालो कोण सिरियस आसा जाल्यार ताका अंबुलन्स येवपाक आसतंताय त्यो येवपाक सोद नाय भितर रस्त्याचे त्यो अंबुलन्स भितर सोदनाय पासून मागीर ते लोकांक उबारून व्हरपा पोडटा हेल्था लागून हिंगा पॉलिटिक्स ते कांय चोड काम करपाक सोद नाय ते थोडे कोण ओडूं काय तिंगा काम करताय नाल्यार ते अखबर रावताय देखून मातशें चवपाक पडटोलें तेमी चड इंट्रस्ट आसना गोवरमेंट कांयच इंट्रस्ट दिना चड